हमरा अखन सभसे सुन्दर ट्रेन पटना जाइके लेल जनहित एक्सप्रेस बुझाइए ओहिसँ हमसभ खाना पीना खाके एगारह बजे रातिमे सहरसामे चढ़य छी आ कखन पाटलिपुत्र उतरि जाइ छी हमसभ नहि बुझय छी बहुत आनन्द लागैए ओहिमऽ आरामसँ जाइ छी भीड़ भड़क्का नहि रहय छै ओकर सीट ओहिमे लैट्रिन बाथरूम बढ़िआँ छै ए सी सेहो छै आ सभसँ बेसी हो हल्ला ओहिमे नहि रहय छै किआ तऽ रातिक समय रहय छै नहि झिल्ली मुढ़ी बेचय वालाके नहि चिनियाबादम बेचय वालाके नहि किछुके एगारह बजे हमसभ सुतय छी आ भोर साढ़े चारिबजे पटना उतरि जाइ छी आ सभ काज कए कऽ हमसभ चाही तऽ दोसर ट्रेनसँ घुरियो सकय छी हमरा लेल ई जनहित एक्सप्रेस जे छै बहुत सुन्दर गाड़ी छै